हां जी हां नमस्ते मैम में मकान दा कम्म कराया हा एह्दी फिनिशिंग बिलकुल फिनिशिंग बिलकुल ठीक निं आई दी ऐ नेईं नेईं नेईं ओह् कु'त्थें आए दा अच्छी फिनिशिंग निं आई ऐ मगर नेईं नेईं इ'यां मैटीरियल लाए दा पर मैटीरियल लाने दा तरीका प्लस्तर दिक्खो प्लस्तर सिद्धा निं ऐ चपटी निं ओह् चपटियां हत्थ ते थुआढ़े कम्म करदे न ते मैटीरियल देना हा मैटीरियल कोई तंगी निं किसै दी ते बैसे बी सत्तर प्रैसेंट एडवांस देई ओड़े एह्दा मतलब थोह्ड़ा होंदा कि तुस बेकार कम्म करियै उठी जाह्गे हां त्री प्रैसेंट गै बाकी रेह्दे कम्म गी दिक्खो बराबर फीता मारो ते नेईं तां मेरी पेमेंट बापस करो में कुसै होर कोला कराई लैं हां जी नेईं नेईं एह् केह्ड़ी गल्ल होई अंदर दी प्राब्लम होनी ऐ हां बिलकुल परफैक्ट हां इत्थै आइयै ते ठीकर करो नेईं ते मेरी पेमेंट बापस करो क्यों निं होनी बापस ऐ हां बिलकुल बिलकुल बिलकुल ठीक ऐ